جی ہاں میں نے ایک تیز رفتار سے چلنے والی ریس میں حصہ لینے کی کوشش کی تھی کیونکہ مجھ سے سبھی نے کہا تھا کہ یہ مزیدار ہوتا ہے اور ایک وہ بھی کر کے دیکھ تو میں نے تو سب میں نے پہلے دیکھا اس کو کہ اس کو کیسے کھیلتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور یہ کہاں اینڈ ہوتا ہے اس کا تو مجھے بھی یہ پسند آیا اور پسند آیا تو میں نے بھی اپنا نام لکھوا دیا اور پھر میں سوچنے لگی میں کر بھی پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی اور پر یہ تھا کہ میں نے اس کے لیے بہت پریکٹس کری میں صبح روز دوڑتی تھی اور باہر جا جا کر تاکہ میں لاسٹ نہ آؤں اور میں جیت جاؤں میں جیت جاؤں تو ایک دن یہ ریس کا دن آ گیا اور اس دن وہ میرا سب سے اچھا دن تھا کیونکہ فسٹ میں آئی تھی میرے مجھے اس ریس میں حصہ لینے سے بہت اچھا لگا اور اب میرا حوصلہ بھی بڑھا کہ ہاں بھائی میں کر سکتی ہوں اور میں اب ایسے اور حصوں میں اور حصے میں پارٹیسیپیٹ بھی کرتی ہوں